तो आज मैं बताऊँगा कि हमारे क्षेत्र में पारंपरिक खेल कौन सा है और हम इसे कैसे खेलते हैं पारंपरिक खेलों में से हमारे यहाँ कबड्डी भी है हमारे यहाँ क्रिकेट भी है तो कबड्डी में जैसे हमारे गाँव में बहुत इतिहास भी माना जाता है बहुत सारे हमारे जो भी खिलाड़ी हैं खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे युवा यहाँ तक कि यहाँ तक कि पचास साल के लोग भी कबड्डी के ज़्यादा शौक़ीन हैं स्टार्टिंग से उन्होंने पहलवानी भी की है तो कबड्डी के बहुत ज़्यादा शौक़ीन रहे हैं अखाड़े बने हुए हैं जगह जगह जगह सब चीज़े फिक्स हैं अब जैसे ही मैं आपके साथ थोड़ा शहरी इलाक़े में तो हम वहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं बच्चे चाहे किसी भी उम्र के हों दस साल के लिए हाँ वो अनुभव जैसे घरों में खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे बाहर ले लो तो उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है कि कितना दस से पंद्रह खिलाड़ी रहते हैं तो वो कहीं पर भी वो मैदान में खेलने चले जाते हैं मैं भी एक छात्र हूँ और मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक़ है मैं भी कभी मुझे मौक़ा मिलता तो है दोस्तों के साथ उथाया बैट बॉल और हम सब जाते हैं खेलने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आनंद अत्यंत अनुभूति होती है उस चीज़ इसके बीच में हमें बहुत ही ज़्यादा होती हैं हमारी क्या है शारीरिक जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो होती रहती हैं जिससे हमारा शरीर क्या है बिल्कुल फिट रहता है एक दम से हमें व्यायाम की भी रूरत नहीं पड़ती व्यायाम हालांकि हम करते हैं लेकिन जैसे जैसे आप खेल को खेलते जाएंगे तो और सही है मतलब एक तरीक़े से शारीरिक विकास के लिए खेल हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो हम पारंपरिक खेलों की बात करें तो बहुत सारे हैं कबड्डी है हॉकी हुई क्रिकेट हुआ बास्केटबॉल हुई फुटबॉल हुई तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा खेल हैं जो प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ पर